आमी भोंवोंक शिर्डी वयता बशीन वयता दोग तीग जाण आनी भोंवोन भोंवोन शिर्डीची दर्शन घेता आमी साईबाबाचें आनी मागीर साईबाबाचें दर्शन एक रात रावता आमी दुसऱ्या दिसा सकाळी शनी शिग्नापूर येता शनी शिग्नापूर भोंवता परत शिर्डी वयता परत शिर्डी वचोन एक रात रावता परत येता आमी पुण्या येवन रावता पुण्यासून परत आमी गोंयान येता आनी गोंयान मागीर येता आनी जाले आमचे